برتن دھونے کے عمل کی وضاحت کریں تو برتن انسان کب دھوتا ہے تو انسان جب برتن استعمال کرتا ہے گندے ہو جاتے ہیں تب ان کو دھونے کا عمل کیا جاتا ہے انسان دھوتا ہے عام طور سے ہم لوگ دھوتے ہیں گھروں میں اور تیل والے برتن تو تیل والے برتن گرم پانی میں کر کے زیادہ آسانی کے ساتھ اس کی چکنائی کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کے بعد کسی سرف یا پھر وم بار صابن وغیرہ سے اس کو بآسانی کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے